मां ड्रॉइंग करण लाइ यू ट्यूब ऐं इंस्टाग्राम जी मदद वठंदी आहियां जंहिं में में जो बि ड्रॉइंग्स ईंदी आहे मां हुनजी तकनीकूं ॾिसी करे ऐं टिप्स ॾिसी करे ड्रॉइंग कंदी आहियां मां हिकु तकनीक सिखी आहे जंहिं में स्मच करिणो हूंदो आहे पेंसिल हलाए या फ़िर कलर हलाए हू मूंखे जामु वणंदी आहे हुनसां ड्रॉइंग जो इफ़ेक्ट जामु सुठो ईंदो आहे एकदमि नेचुरल लॻंदी आहे सॼी ड्रॉइंग ऐं हिकु ॿी बि तकनिक आहे जंहिं में असां ब्रश बॉटल पेंट सां ब्रश सां पेंट कंदा आहियूं हू बि जामु मूंखे सुठी लॻंदी हे सभु मां यू ट्यूब ऐं इंस्टाग्राम ऐं शार्ट्स वग़ैरह सां सिखियो आहे ऐं ही ॾिसी करे मूंखे लॻंदो आहे की मां बि अहिड़ो ठाहियां मां बि पूरी कोशिशि कंदी आहियां की मां हू टिप्स ऐं ट्रिक्स तकनीकूं ॾिसी करे ओहड़ो ठाहे सघां ऐं मां ठाहे बि सघंदी आहियां ऐं मूंखे हुअ तकनीकूं जामु वणंदियूं आहिनि मूंखे हाणे मां सभु ड्रॉइंग में यूज़ कंदी आहियां